हमरा पास हुनर अछि पूजापाठ के खेतीके आओर खेती मुख्य रूपसँ हमसभ खेतीसँ जुड़ल छी आर खेतीके विकासके लेल हमसभ जे छै से एहिपर प्रयास करैत छियै आ एकर जे छै हुनरो अछि जे एकर विकास कोना हेतय आ इहो हमसभ राजनेता वा स्थानीय नेतासभसँ सेहो कहैत छियैन जे खेती के विकास कोना हेतय आ खेती मऽ खास कएकऽ हमर सभके हुनर बढाबैके लेल प्रखंड स्तर पर जे कोनो व्यवस्था छै कृषिके लेल ओकर विकास भए जाइ आ गाँव गाँवमे आबिके कऽ जे छै से किसानके समझायल जाय टोली बनाइके आओर कहल जाय जे एना करू समय समय पर फसलके चक्रके हिसाबसँ आबिके परीक्षण कएकऽ मिट्टीके परीक्षण कएकऽ केना कयल जाय कोन जगहमे कोन खेतमे कोन मिट्टीमे कोन चीज रोपल जाय कोन चीज बुनल जाए जे बढिआँसँ बढिआँ पैदावार हेतय आ ओकरा कोन कोन खाद देल जाय रसायनिक खाद केना देल जाय कोन ढङ्गसँ देल जाए कोन डोजसँ देल जाय एकर विकासके लेल हमसभ इच्छुक छी